दीपक कुमार बात कर रहे हैं सेल सर्विस से जी सर मुझे घर चाहिए था रेंट पे मिल जाएगा सर मैं इंडस्ट्री में बैंक मैनेजर हूँ जी सर कहाँ पे मिलेगा मतलब आपका भी तो किसी साइट पे होगा न कि वहाँ पे रूम खाली है हमारे किस किस जगह पे है जी मेरी लोकेशन के आसपास बता सकते हैं आप ना इंद्रा इंडस्ट्री उसके साधना कॉलोनी में वैसे क्या क्या मिलेगा घर में फ्रेंट पे आएंगे तो हमको कुछ सामान वगैरह उसमें जैसे कि आप बता सकते हो की क्या मिलेगा जी और जी और जी गैस का कनेक्शन वगैरह मिल तो जाएगा ना हाँ वो चार्ज तो लगता ही है कि जितना हम यूज़ करेंगे चार्ज है ही वो तो गैस कनेक्शन मिल सकता है और वो पानी का सिस्टम कैसा है वहाँ पे अंदर रूम के अंदर फ्लैट के और नहाने धोने के लिए पानी खराब तो नहीं है उसका बोरिंग का पानी खराब चलता है फिर ज़्यादातर और कुछ पॉलिसी वगैरह आपकी वहाँ पे रहने की हम दो लोग हैं जी वैसे हमारा ऑफिस का काम है तो लोग तो आना जाना लगा ही रहेगा कुछ लोगों का तो क्यों मेन गेट से आ सकते हैं ना हमारे पास एंट्री करवा के परमिशन लेके आ सकते हैं ना डिस्टर्ब क्या थो दो चार बंदे आया करेंगे रोज वो तो ना ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ हमारा बस ऑफिस का काम है चार पाँच लोग आएंगे बाहर से बस रोज आते हैं रोज जाएंगे उनको यहाँ तो कहाँ रखेंगे हम रोज के रोज ना वो तो सब समझ रहे हैं हम ऑफिस का काम खुद करेंगे देखो शोर शराबा क्यों करेंगे जी कब तक एंट्री कब तक होगी आने का टाइम सुबह सात से नौ ठीक और कुछ यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी वगैरह कोई सिस्टम नहीं वो तो मिलेंगे चार्ज वगैरह देना पड़ेगा कुछ रूम रेंट बिजली का बिल वो अलग से देना पड़ेगा महीने पे जी ठीक है कल आते हैं तो आपके पास वहीं आप दिखा देना हमको